हैलो हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी हां जी तो

कोई नी अस कोशिश करगे अस लखाह्गे असेंगी थुआढ़े कश ताइयें भेजे दे कि तुस शैल पढ़ाह्गे हां जी हां जी पूरा पूरा नी पढ़ाई सकदे तुस ऐं

हां जी हां जी हां जी हां जी लिखने गी मुश्कल आवै दी कोई नी साढ़े शा जिन्ना बी होग अस कोशिश करगे बाकी थुआढ़े घर आइयै तुस करगे

कोई नी अस करगे बाकी ज्यादा टीचर उप्पर गै होंदा असें ताइयें छोड़े दे थुआढ़े कश हां जी हां जी कोई नी हां अऊं इत्थै रोज आना ते शामी पुशतां नीं ते गलांदा ओह् पढ़ांदे नी हां जी हां जी

कोई चक्कर नी अस ते लखाह्गे पर तुस बी करेओ ताइयें भेजे दे थुआड़े कश भेजे दे स्कूल एह जंदे उत्थै स्कूल आह्ले पढ़ना औंदा ताइयें थुआढ़े कश छड्डे दे प्राइवेट तुस ब पढ़ाई सकगे ते फ्ही हां ओह् ते ऐ कोई गल्ल नी ठीक ऐ ठीक ऐ